भारतमे सभ तरहकेँ भोजन भेंटैत अछि कोनो क्षेत्रमे भात दालि तरकारी प्रिय भोजन छनि कोनो क्षेत्रमे रोटी सब्जी छाछ लस्सी ईसभ जे छै से प्रयोगमे आबति अछि हमरा मिथिलाञ्चलक बात करु तऽ सभसँ प्रिय भोजन सर्वोप्रिय चुरा दही चीनी जकर वर्णन जे छै से हमसभ गद्य पद्य सङ्ग्रहमे पढ़ने छलहुँ खट्टर काकाकेँ जीवन पर वर्णन छलनि तिनु लोक ओहिमे प्राप्त भऽ जाइत रहनि हुनका स्वर्ग लोक नरकलोक सर्वलोक देवलोक भूलोक सभ लोक तऽ आओर जे अहाँकेँ जगह जगहके भोजन अलग अलगए अपना मिथिलाञ्चलसँ हटिके चलु तिरहुतमे चलु मगधमे तऽ ओम्हरके भोजन अपना हिसाबकेँ अलग व्यञ्जन छनि दोसर राज्यमे अगर हरियाणा चलु राजस्थान चलु ओम्हरके लोग चावलके पसन्द नहि करैत छथि आ किआक नहि करय छथि से तऽ हम ओतय तऽ नहि कहि सकय छी लेकिन ओहिसभ राज्यके लोकसँ हमरा बात भेल ओसभ कहला जे हमरा सभके धानकेँ खेती नहि होइए होइतो छनि हुनका सभकेँ बासमतीकेँ खेती होइ छनि तऽ महग बिकय छै ओहोसभ महगा रेटमे बेच दय छथिन ताहि दुआरे चावल ओसभ नहि खाइए